बिहारमे जतेक मुख्य राजनितिक दल छै ओ दल आब सब जातिके राजनीति करै पर उतरल छै कियाकि ओ आब ओ सब जातिक वोट बैङ्क समझि लेलकै हँ जाहिमे जते भी बिहारमे राजनितिक दल छै सब कोनो कोनो कोनो ने कोनो आन्दोलनसँ निकलल छै ओ अपन आन्दोलनके की सिद्धान्त छै ओ भूलि कऽ आब एहन गन्दा राजनीतिपर उतरि गेलैहन जाति धरमपर उतरि कऽ आओर जातिके वोट बैङ्क समझि कऽ तहिना काम कए रहल छै विकास स्तरपर देखबै तऽ कोनो भी कोनो भी विकासके काम वार्ड लेवलपर भए गेलैए डिस्ट्रिक्ट लेवलपर भए गेलै हमरा नहि देखार पड़ैए किया तऽ बिहारमे सबसँ जे बदहाल अवस्थामे तीनटा चीज छै जहिमे अहाँके शिक्षा भए गेल दोसर स्वास्थ भए गेल आओर तेसर रोजगार भए गेल कहीं ने कहीं जते भी बिहारमे मुख्य दल छै ई तिनुटा चीजमे असफल रहलै हँ जादातर शिक्षाके लेल लोग बिहारसँ पलायन कए कऽ दोसर राज्यमे शिफ्ट भए रहल छै ओकरबाद रोजगारके लिए भी ओही अवस्था छै की दोसर राज्यपर निर्भर छै आओर स्वास्थमे तऽ सबके पूरा विश्वके पता छै बिहारके स्वास्थ व्यवस्थाके बुरा हाल छै तऽ ई तिनुटा स्तरपर बिहारके जते भी राजनितिक दल छै ओहिपर काम करना चाही